मैंने अभी हाल ही में एक परफ़्यूम खरीदा था बेल्ला वीटा का जो बहुत ही अच्छा था बहुत ही उस की महक उसकी खुशबू बहुत ही अच्छी थी और मतलब प्राइस भी उसकी इतनी कुछ ज़्यादा नहीं थी मुझे पन्द्रह सौ के लगभग पड़ा था बहौत ही मेरा ये उसका एक्सपीरियंस बहौत ही बढ़िया रहा